भाऊ मां पंहिंजे दोस्तनि जे लाइ पार्टी रखी आहे जंहिंमें मूंखे खाधो ऑर्डर करिणो आहे ऑर्डर आहे पंज प्लेटूं दाल पकवान सत प्लेटूं भटर पापड़ी ॾह प्लेटूं दाल सैंडविच ऐं मिठे में सीरो मालपुड़ो सत प्लेट इहो मूंखे वीह जुलाए शाम जो सते बजे ताईं खपे मां तव्हां खां हेॾो कुछ वठां थो त मूंखे ॾिस्काउंट ॾियो